جب بھی جب بھی طوفان آتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان ماہی گرین کو ہوتا ہے حکومت ان کی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات اٹھاتی ہے اس کے باوجود بہت سے ماہے ماہرین ماہی گرین طوفان کے نذر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں اور رہا سوال پانی کا کہ آلودگی کا تو پہلے ہم اور اب میں بہت فرق ہے پہلے ہم نل سے نکال کر پانی پی لیا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں کرتے اب گھر گھر میں آر او لگے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس نل کے پانی سے ہم بیمار ہو جائیں گے پانی آلودگی آلودہ ہوا ہے یا نہیں یہ تو پتہ نہیں لیکن لوگوں کی سوچ آلودہ ہو گئی ہے